ہندوستان کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے ہندوستان کی ٹرین بھی بہت اچھی چل رہی ہے لیکن ہندوستان لیکن جو ہمارے جو بہار ہے بہار کے اندر جو روڈ بنی ہوئی ہے جو سڑکیں بنی ہوئی ہے اس میں بہت گڈھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں بہت دقت ہوتی ہے یہاں جو بس چلتے ہیں یہ بس میں بہت بھیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشقت کا بہت بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ بہت ہی بریشان ہوتے ہیں بہت بہت ہی بہت ہی پریشانی کا لوگ سامنا کرتے ہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی روڈ ٹھیک ہووے یہاں کی سڑک ٹھیک ہوے جس کے وجہ سے لوگوں کو چلنے میں پریشانی نہیں ہوئے نہیں دقت ہووے اور یہاں کی جو بس ہے بس کا نظام ٹھیک ٹھیک کیا جائے بس کا بس کے چلانے کا نظام ٹھیک کیا جائے اور اسی طرح سے ہر چیز کا نظام یہاں ٹھیک کیا جائے اور ٹرین جو یہاں ٹرین چلتی ہے جو یہاں جو ٹرین چلتی ہے اس میں بھی بہت دقت ہوتی ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سم کو اس سب میں دقت نہیں ہوے نہ نہیں کوئی پریشانی آوے